जेना सहरसासँ कोनो जेना समाचार बुझनाइ छै जेकि मतलब कतय की होइत छै नहि होइत छै तऽ हमरासभकेँ जेना पेपरेसभ लैत छियै नहि तऽ पेपरसभ कम देखैत छियै तऽ पूरा यूट्यूबपर सर्च करलहुँ तऽ यूट्यूबपर पूरा देखाइ दैत छै कतय की भेलै कतय घटना भेलै नहि भेलै सभचीज बता दैत छै सहरसा तऽ सहरसा मतलब महिषीमे रहैत छी तऽ सहरसोके खबर पता चलि जाइत छै यूट्यूबपर देखैत छियै तऽ हँ पेपरोमे देखैत छियै पेपरोमे होइत छै लेकिन ओतबा मतलब ओतेक पढ़ि नहि सकैत छियै टाइम नहि रहैत छै मोबाइल रहैत छै तऽ अपना मोबाइलमे सर्च करलहुँ यूट्यूबपर तऽ ओतय आयल यूट्यूबपर देखलहुँ कतय की होइत छै नहि होइत छै केन्ने कोन घटना भेलै आओर कोनो चीज जेना भैकेन्सीएसब निकलै छै तऽ हँ यूट्यूबपर देखैत छियै समाचार तऽ यूट्यूबपर भए जाइत छै अपना देखलहुँ जे चीज भैकेन्सीए निकललै तऽ भैकेन्सीमे भरलहुँ ओना नहि तऽ समाचारमे कोनो घटने भेल तऽ हम देखलहुँ तऽ दोसरो गोटेकेँ कहलहुँ कोनो घटना भेलै ई गाँवमे जेना पुर्णियेँमे कोनो चीज पुर्णियेँके नाम कहलहुँ पटनेमे होइत छै तऽ पटनेके नाम कहलहुँ